ओइमे जे जेबय एतयसँ पोखरि छै छोटा छोटा पोखरिमे पानि तऽ कोनोमे कम छै कोनोमे जादा छै हेल नहि पाबय छियै हेल नहि पाबय छियै तऽ उ आदमी डुबि जाइ छै डुबि जाइ छै जाइ छै कोनो स्विमिंग पुलमे जाइ छै हेलयके लिये सीखय लए हेलतै तब नऽ सिखतै हेल पइतय बाहर निकलतय डुबि गेलय धार छै कोनो जे छै पानि कोनो अथी खद्दो खुनिकऽ पानिमे हेलय लए सीखय लए हमरा आरके नहि सिखल छियै तऽ सिखबे करबय ई सभ सिखयके लिये ठीक रहय छै हमरा के बड़का बड़का धार नहि छै हमरा आरके धार कोसी रहतय तबने सिखबय कोनोपर अथीमे पोखरिमे छौ कनिटा पानि छै कोनो पोखरिमे जादा पानि छै हेल नहि पाबय छियै हेलबय तब ने स्विमिंग पुलमे जाइ छै कोनो धारमे जाइ छै तऽ तब हेलय लए सिखय छै तब हेलय लए सिखय छियै हेलय लए सिखबय तब ने हेतय कोनो नहि सीख पाबय छै डुबि जाइ छै बाहर नहि निकलि पाबय छियै अपना देहमे अथी नहि छै हेलबय तब ने हेलयके लिये सीख पड़य छै कोनो धार छै पूरा छै पोखरि छै नदी छै नहर छै ई सभ हेलय लए सिखबय नहि सिखल छियै तऽ नहि हेल पाबय छियै ने बाहर निकलि पाबय छियै हेलय लए सीखऽ पड़तय नहि सिखलियै हँ सिखबय तब ने धार कोसी छै बाढ़ि पीड़ित अइलय बाढ़ि पीड़ित मरि जाइ छै बाढ़ि पीड़ित अइलय तऽ ओइमे नहि निकलि पाबय छियै बाल बच्चा नहि हेल पाबय छै बच्चो सभ अइसे कुआँ रहतय कुआँ मचकल जाइ छै कुआँ नहि छै नदी धार छै ओ धारमे बच्चा सभ गेलय हेलय लऽ हेलले नहि होइ छै हेलल सीख लेतय तब ने हेल पइतय हेल नहि पाबय छै सिखयके लिये बच्चा सभके कुआँ अथी पोखरिमे छोटा छोटा पानि पोखरि रहय छै अधहा अधहा उमऽ जाइ छै बच्चा सभ हेलय लए उमऽ सिखय छै नदीमे जेतय नदीमे जाइ छै हेल नहि पाबय छै बच्चा सभ जेना सभ हठे पहिले धा कहलकय हमरा नहबयके मोन भेलय तऽ गेलियै पोखरिमे पोखरिमे नहि हेल पेलइ नदी गेलियै नदीमे हेलय लए सीख ले धारमे कोनो ई पोखरिमे कनिटा पानि छै जइमे जादा छै उमऽ हेलय लए जाइ छै कुआँ छै ईमे कुछो नहि छै नदी कुआँ धार छै जे छै रहय छै